हम बचपन से जखन ड्रॉइंगके रुचि भेल तऽ पहिले तऽ अपने से काफी हद तक प्रयास करैत छलहुॅं जेना तेना किछु किछु बनाबऽके लेल धीरे धीरे जखन ई हमर शौक बनैत गेल तऽ रुचि बढ़ैत गेल आ तकर बाद जे छै से अपन मित्र सबसँ आ किछु ऑनलाइन चैनल सबके माध्यम सँ जे यूट्यूब पर फेसबुक पर एहि सब पर इंस्टाग्राम पर जे छै से एक सऽ एक यूट्यूबर सब जे छै से अपन ओहिमे किछु किछु बतबैत रहै छथिन हुनका सभके देखा देखी जे छै से अपन नकल कऽ कऽ काज निकालैत गेलहुॅं